इंग्लीशीन आमी एक म्हण आयकल्याच आसतली प्रेक्टीस मेक्स अ मेन पर्फेक्ट हेजो अर्थ असो आसा जितकी तूं प्रेक्टीस करता तितलो तो मनीस तेजे बाप कितें जो ताचे कार्यशाळेंत वा कितें तूं करपाचो कार्य ताणें हातींत घेतला तितूंत तो पर्फेक्ट जाता म्हणजे तो सारको तातूंत अप्रतीम ना जाल्यार उत्कृष्ट असो जाता सो म्हाजो हेंच लक्ष की कोणाक जर चित्रकलेंत सुदारपाक जाय जाल्यार ताणी सदांच आपली प्रेक्टीस करत रावप आनी चिंत्ता म्हणटा तें आपलें सदांच हें धरप बिकोज आपूण जें कितें चित्ता तें तेज्या चित्रकलेंतल्यान सदांच रिफ्लेक्ट जाता तें सदांच भायर सरता